म्हाका खबर आसा हांव सदांच ह्या तुमच्या रेस्टॉरंटांत जेवणाची ऑर्डर दितां आनी म्हाका कसले तरेचें जेवण आवडटा तेंय तुमकां खबर आसा म्हज्या आवडीचें जेवण सोडून हांव आनीक दुसरें जेवण तुमच्या रेस्टॉरंटांतल्यान जेवना म्हाका तुमी जेवण दिलां तें म्हज्या आवडीचें न्ही तुमी म्हाका जाय तशें जेवण करून दिवपाक शकतात म्हाका बेगीनचे बेगीन जाय तें जेवण तुमी परतून व्हरात आनी ह्या जेवणा बदला तुमी म्हाका आतां हांवे सांगला तें जेवण करून दियात अशें तुमचे कडेन हांव विनंती करतां तुमकां हांव डबल पयशे जाल्यार दितां चॅक दिता पूण तुमी म्हाका जेवण करून दियात म्हाका चिकन फ्राय चिकन चिली चिकन सुक्का पनीर फिश फ्राय अशें म्हजे जेवणाचो मेनू आसा तुमी म्हाका मातशें बेगींतल्या बेगीन हें जेवण तयार करून दियात हीच म्हजी मागणी तुमच्या रेस्टोरंटांतल्या जेवणाक बरी रूच आसता तुमी म्हाका हे सगळे जेवण बेगीतल्या बेगीन म्हज्या म्हऱ्यांत पावयतले अशें मागता